मिकी गर्मियें दा बड़ा मौसम शैल लगदा और में इत्थै साढ़ा घर कश गै इत्थै देवी पिंडी ऐ उत्थै अस न्हौने गी जंदे और असें गी उत्थै न्हाने गी बड़ा मजा औंदा में और मेरे दोस्त जंदे और मेरे दोस्त दा नाम इक शुभम ऐ और इक दोस्त दा नां अंकुश ऐ अस दोनों त्रैनो और बल्लू बी ऐ राकेश अस और बड़े न और गौरभ सौरभ अस सारे गड्डी लेइयै जन्ने ओर अस सारे इक्टठे जन्ने और इत्थै दे मस्त शैल करियै न्होने न्होई श्होई ऐ शैल डुबकी मारदे अस बड़े मजा आंदा इक दुए उप्पर पानी सुटदे और इक दुए कन्नै अस डुबकियां मारदे न्हौंदे और शैल तारी मारदे और असेंगी इन्ना मजा आंदा अस जिंदगी इन्ना मजा नेई आंदा जिन्ना उत्थै न्हाने गी आंदा और ठंडा ठंडा पानी होंदा और गर्मी धुप ठंडा ठंडा पानी बड़ा मजा आंदा और अस सारे इक्टठे बी नुआढ़े बाद असेंगी माता कोल जन्ने अस माता उत्थै माता देवी पिंडी ऐ उत्थै देवी कोल जंदे अस उत्थै पूजा करने और अस उत्थै पूजा शूजा करने और अस बी बापिस पैदल चली औने आं अस मत्था शत्था टेकी ऐ अस बापिस पैदल जन्ने और शैल इंजाए करने अस कोई रीलां बनाने उत्थै देवी पिंडी ओर अस रीलां शीलां बनाई प्ही अस इक दुए गी आखदे तू मिरी रील बना ते दुए ने आखना तू मेरी रील बना और अस और अस फोटो शूट करने ना अस नुआढ़ा फोटो शूट करना फ्ही मेरा फ्ही उनें नुआढ़ा सारे दोस्तें दा फोटो शूट करियै फ्ही अस बापिस औने और फ्ही ठंडो दा मौसम अस ते पतनीटाप जन्ने उत्थै अस बर्फ पौंदी अस बर्फ बर्फ पौंदी दिखदे फ्ही जे जेहले उत्थै बर्फ पेई जंदी ते ओले अस बर्फे कन्नै अस खेलदे अस इक दुए रा सुटदे उनें मेरे उप्पर सु'ट्टना में नुआढ़े रा सु'ट्टना अस किट्ठे जानी के सारे उत्थे त्रैनो चारो आसे खेलदे रौंहना आसे बर्फ सुटदे रोना इक दुऐ उप्पर उत्था उत्था फिह् अस मस्त इन्ने कसोटियां लैनियां असें बड़ा इन्जाए करदे अस दे उत्थां फ्ही नुआढ़े बाद ठंडो दे दिन अस ठंडोई बी जंदे माता वैष्णो अस गर्मी च कि बड़ा पसीना ओौंदा ऐ ते इस करियै अस जंदे नेईं ऐ गर्मियें ते और इस लेई ठंडु च जन्ने आं ठंडू च नेईं पसीना आंदा और मस्त कन्नै चढ़ाई चढोई जंदी माता बैश्णो देबी माता अस माता दी पूजा करने अस फिर अस मस्त फ्ही माता गी मत्था मुत्था टेकियै उत्थै जो बी नारियल बगैरा चाढ़ियै फ्ही बापस आने हा अस और और अस उत्थै फोटो शूट करने आं रील बनान्ने आं माता दे फोटो शोट करने और अस उत्थै प्रसाद बगैरा लेइये़ प्ही अस बापिस औने और फ्ही उत्थां दा और फिह् अस शिबखोडी जंदे शिबखोडी बी असें उऐ शिव खोड़ी बैसे बी इनजाॅए करना फोटो शोट करने रीलां बनानी असें सारे दोस्तें असें जाना गड्डी शड्डी लेइयै इनजाॅऐ कन्नै पूरा फुल इनॅजाए असें मोमोस स्प्रिंग रोल खाने असें बड़ा किश खाना असें गी बड़ा मजा आंदा उत्थै धूमने गी और असेंगी साढ़ा घरे कश बी अस्पताल ऐ उत्थै बी अस पार्कै च घूमदे हे और गर्मियें च असें बड़ा मजा आंदा हा क्योंकि अस उत्थै बेटबाल खेलदे हे बगैरा बगैरा बड़ा मजा आंदा हां असेंगी और अस हां और अस इत्थै नौ देवियां नौ देवियां अस गर्मियें च जंदे अस उत्थै बी बड़ा इनजॅाए आंदा कि उत्थै तिन तिन स्बिमिंग पूल न उत्थै मस्त न कि तुसें बड्डे च न्हौना बड्डे च न्होवो निक्के च न्हौना ते निक्के च न्होवो मझाटले च न्होना मझाटले न्होवो जेहके मर्जी न्होवो और उत्थै बड़ा इनजॅाऐ आंदा अस न्हाई शहाइयै फिर माता दी गुफा गी जाना माता दे दर्शन करने फिह् दर्शन बगैरा करियै उत्थां दा प्रसाद लेइयै बापस आना ते उत्थै रीलां शीलां बनानियां फोटो शूट करने बगैरा असें सारें दोस्तें उत्थै मस्त इनॅजाए करना और असें उत्थां नुआढ़े कोला अग्गै बाबा धनसर आंदा उत्थै बी इक जगह उत्थै बी न्हाई सकदे बट अस नुआढ़े कोला अग्गै इक होर बी ऐ किला ते किले गी जन्नां उत्थै मस्त नेहा अच्छा किला च फोटो शूट करने और रीलां शीलां बनानियां और रीलां शीलां बनानी और असें उत्थै इन्ना घैंट घैंट उत्थै इक खूह बी ऐ खूहै च दिक्खना इन्ना शैल खूह ऐ बडा मजा आंदा उसी दिक्खने गी और उत्थै फोटो शूट करने गी इन्ना मजा आंदा उत्थै कश गै स्टेडियम बी ऐ उत्थै बंदा खेली बी सकदा ऐ उत्थै फुटबाल बेटबाल कुछ बी खेली सकदा बंदा और उत्थां दा बापिस जेल्ले आंदे असें पूरी जगह शगह दिखदे अस बड़ा मजा आंदा असेंगी और इत्थै केह् आक्खदे फिह् ओह् और बी बडियां जगह न उत्थै अस घूमने गी जंदे उत्थै बी बड़ा इनॅजाऐ आंदा असेंगी अस ताहीं शिवखोडी बगैरा कुतै कुतै घूमने गी बी जंदे अस ताहीं गुलाब गंढ बी जंदे ते उत्थै बी इन्नी बर्फ पौंदी ते उत्ते बी इन्ना अच्छा ब्यू ऐ उत्थै फोटो खिच्चने गी बी मजा आंदा फोटो शूट कन्नै रीलां शीलां शूट करने गी इन्ना मजा आंदा असेंगी और बहुत बहुत ज्यादा और बस